हेलो

की सब लेबय छौ अह किताब हँ छै की हँ छै की सबके होत इंग्लिश मैथ हिन्दी इंग्लिश मैथ कोन सब किताब लेबय कॉपी कॉपी छै पहिले छै दसवला आओर तब छै बीसवला कितनावला बेगोके दाम पड़तऽ पाँच सओ टिफिनो क्लियर छै अबयके बाद कम भए जेतय कि ने आओर कुछो लीड आरो रेड मीटर कटर सब मिल जेतय हूँ धियान आइ गेलय सब चीज छै दोकानमे किताब भी किताबो छै एकके दूके तीनके चारिके पाँचके छओके सबके किताब मिल जेतय मेटहो भी छै कलम छै तीन टाकावला पाँच टाकावला तऽ सब चीज सब चीज छै दोकानेमे आबि कए लए ले बजार की जेबनि जब सब चीज दोकानेमे छै तऽ बजार जाना जरूरी छै बजार जेबहन भाड़ा लागतौ एतय अपन गाममे दोकानमे जब सब किछु छै तऽ अइ दोकानेमे नहि लए लेतय सब किछु छै किताब कॉपी लीड उ कॉपीमे दहिन हिन्दी इंग्लिश मैथ सब कॉपियो छै किताब छै एक पाँच सओ पन्द्रह सओ जेना क्लासके ओना किताबके दाम छै कए क्लास कए तब लेबहनि पाँचो हजार दुइ पाँचो सओ दुइयो हजार तीनो हजार जेहेन किताब तेहेन दाम उ कॉपी एक्को सओवला हेतौ डेढ़ो सओवला ओकरोसँ निचा बीसोवला ओकरोसँ निचा दसोवला जे मर्जी तोरा लैके जेना टाका ओना चीज लीड छौ तीन टकिया पाँच टकिया जे हेतौ से लए लेबय किताबो जे किताब खजान सँ किताब मिल जेतय